पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करेंं तो जयपुर ज़िले मे काफ़ी तरह के बदलाव हैंं सबसे पहले अगर हम बात करें तो जयपुर भारत के सबसे अमीर शहरों में एक आता है सबसे जो ज़्यादा जी डी पी वाला जो शहर है वह महाराष्ट्र् माना गया है लेकिन अगर हम जैसे सबसे अमीर शहरों में अगर हम बात करें तो उसमें जयपुर का भी नाम आपको वहाँ देखने को मिलेगा दुसरी चीज़ यह अगर हम यहाँ के विकास की बात करें तो विकास मेंं जयपुर के अंदर जैसे यहाँ नई अच्छी सड़कें बनाई गई सरकार के द्वारा स्कूल बनाए गए सरकारी स्कूल बनाए गए पूल बनाये गए और मेट्रो की सेवा दी गई गाड़ियों की सेवा दी गई काफ़ी मतलब आगे जो पुराना पुराना जो था उससे काफ़ी आगे ज़्यादा नये बडे हैंं जैसे की बच्चों के लिए शिक्षा का स्वास्थय का बुजुर्गो की अगर हम बात करें तो सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखते हुए काफ़ी बदलाव देखा है अर्थव्यवस्था की बात करेंं तो अर्थव्यवस्था मेंं भी जैसे परिवहन का उद्योग का परिवहन उद्योग सेवाऐं जो डेली जीवन में जो सेवाऐंं हमको चाहिए होती है जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैंं चाहे फिर वह गाड़ियाँ हों या नौकरियाँ हों हर प्रकार की सेवाओं में काफ़ी बदलाव आया है पहले से अगर हम बात करें तो यहाँ जितने भी सरकारी जो चिन्ह हैं मतलब की जैसे घूमने वाली जो हमारी जगह होती है जैसे जलमहल नाहरगढ़ का किला जयगढ़ का किला आमेर तो सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से और भी उनको अच्छे से काम करवाया है क्योंकि हमारी पुरानी प्राचीन काल की चीज़ें हैं तो उन पर भी सरकार ने बहुत काम करवाया है जैसे मरम्मत करवाई है उनकी तो बहुत अच्छे से रखा गया है दूसरा आर्थिक विकास और उसमे हमारे अगर उद्योग की बात करें जयपुर मेंं तो राजस्थान में जयपुर के अंदर घी और सरसोंं तेल का सबसे ज़्यादा होता है